हम शादी करिके अएली तऽ मतलम कि शादी करिके अएली ओकरबाद कि मतलम कि हमर दूल्हा हइ कि मतलम कि हमरासबके देखैलागी नहि चाहै छै ओकरबाद कि तीनगो बच्चा हो गेलै तऽ ओकरबाद हम सोचली मतलम कि हमेशा मारिते पिटते कि झगड़ा उगड़ा करिते रहैत रहलै मतलम कि काए मारिते हइ कि हियाँ से छोड़िके हम चलि गइली ओकरा घरे माइके चलि गइली ओकर मम्मी पापा जाके मतलब कि बोलाके ले अएलै कि चलऽ आब किछु नहि होतै ओकरबाद होतै तऽ हम समझि लेब ओकरबाद हमरो मम्मी पापा बोललै कि नहि अभी नहि जेतै कोन जरूरी हइ कि जब जेबे करतै गार्जिअन नहि नीमन हइ तऽ जाकऽ कोची करतै हुवाँ नहि होतै तऽ हम अपना बेटीके दोसर शादी बिआह करि देबै दोसर ठमन अपना घर दुआर बसा देबै हमही बोललिए जाइ दही खानदानी घरके बेटी हती ओतना झगड़ा झुगड़ी करैसँ चाहे किछुसँ कथी होतै नहि होतै तऽ जातऽ दे एकमरते जातऽ दे ओकरबाद दुबारा होतै तऽ हम नहि जाइम चाहे किछु ओकरबाद दुबारा अएली तैओ ओकरा ओहे चाल उल रहलैए तीनगो बच्चा हो गेलै तीनगो बच्चाके होलाके बादमे ओ नहि देखैलए चाहै छै नहि किछु मतलम कि ओकरासँ हम तँग आ गेल छी मतलम कि ओकरासँ तँग आके हम अपना कोइ सही समाजे सबगोटा बोललै कि कोची करबा जाइ देहु ओइसन आदमी हइ तऽ कथी करबऽ नहि होइ छौ तऽ तू अपने कोनो काम धन्धा करऽ सोचली उचली की आब छोड़ैओवला तऽ नहि हइ कि ओकरा छोड़ि देबै चाहे किछु हम अपन जाके दोसर ओतऽ काम उम पकड़िके अपना बाल बच्चाके हम पोसि रहल छी लेकिन जहाँ तकले होतै तहाँ तकले करि सकै छी गरीबके जिन्दगी हइ तऽ कइसेहिओ जिबै मतलम कि कोनो अइसन काम हइ तऽ कि सही समाज हइ तऽ ओ तऽ आदमीके झाँपिए तोपिए दै छै ई थोड़ी तऽ कि हँ बेटी चाटी हइ तऽ ओकरा लाएल हइ तऽ सोचल जेतै कि हँ कोइ काम धन्धा करिके चाहे किछुके हँ टेन्शन हइ कि एकरा सबके पढ़ाइ लिखाइ दुनिआँ जहान कइसे हम करबै ओ हइ तऽ ओ आगेके लेल हइ तऽ अपन सोचल जेतै कि जइसन समय अएतै वइसन तऽ करहिके पड़तै ठीक हइ वइसन होतै तऽ अपना काम धन्धा करिके अपना बच्चा सबके पढ़ा लिखाके अपना सबकुछ करि सकै छी अगर ओकरासँ हमरा कोनो अथिए नहि हइ अबलक तऽ पिलक खइलक अपना जुआ ताश खेललक घरपर तऽ कोनो चाँइखे नहि हइ कि हँ घरमे बच्चा हइ चाहे किछु हइ अगर ओकरा आगूमे बच्चा मर भी जाएगा तऽ ओ मर भी जेतै तऽ मतलम कि ओ ताकैवला आदमी नहि हइ की हँ हम ओकरा बच्चाके जाइ छी अइसे पहिले हइ कि हमरा बच्चाके अगर बाँहो टूटि गेल रहै तऽ ओकरा बोलली कि हँ बौआके बाँह टूटि गेल रहलै तऽ ओ सीधे बोलै छै कि बच्चाके हमरा मतलम नहि हइ तू अपना बच्चाके लेके तू अपन जो तोरा जहाँ मन हउ तहाँसँ इलाज करो चाहे किछु कर ठीक हइ हम अपना सही समाजमे हम अपना चन्दा माँगिके हम अपना बच्चाके इलाज कराके हम अपन जिआ लेली अइसन हइ कि हम बच्चाके कोनो दिक्कत नहि आबै देबै बच्चाके हम अपना कमा खोटाके या ककरोसँ माँगि उँगिके हम बच्चाके खिआ पिआ देबै लेकिन बच्चाके कोइ दिक्कत उक्कत नहि आबै देबै कि हमर बच्चा हइ माइ हइ तऽ ओकर ममता बहुत अथी रहै छै कि कि आगेके लेल माइ बहुत किछु करि सकै छै कि हमर बच्चाके कोइ दुःख कलेश या किछु आबैके नहि चाही माइ हइ कि अपन किडनिओ बेचिके अपना बच्चाके देहमे लगा सकै छै कि बापके ओतना माया नहि रहै छै कि हँ कि हमर बच्चा हइ चाहे कुछो हइ कि दू रुपैआ माँगते माँगै छै बच्चासब तऽ बोलै छै कि नहि हमरा जेबीमे नहि हइ हमरा ई समान नहि हइ लेकिन हँ वएह जुआ खेलैलए ताश खेलैलए या बैठके कहूँ पिए खाइ लागी किछु करैलए ओकरा हजार पानसओ कहूँसँ आ जाइ छै लेकिन बच्चाके एगो रुपैआ देबे लागी पैसा ओकरा पासमे नहि रहै छै अच्छा दिक्कत हइ तऽ कोइ बात नहि हइ दिक्कत हइ तऽ हम अपना अथी करि लेबै कहूँ हइ तऽ कहूँ अपना कमा खोटाके किछु करिके अपना बच्चाके हम पोसि लेबै